म्हज्या एरियक लोकांचो आवडटो फोन सॅमसम वो आयफोन कारण तांकां तो फोन रिलायएबल आनी अफोर्डेबल आसा पूण म्हाज्या फुड्या एक रियलमीचो फोन आसा जो म्हाका सेटिसफाय आसा कारण म्हाका चड फिचर्स नाका आनी ते प्रायस पॉयंटार सारको आसा